हाँ मुझे पालतू जानवर बहोत पसंद हैं अभी तो मेरे फ़िलहाल में मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है बट जब भी होगा मैं पालतू जानवर रखना चाहूँगी पालतू जानवर में मुझे डॉगीस पपीज़ या फिर पैरोट तोते बहुत पसंद हैं क्योंकि अगर हम बात करें डॉगीज़ की तो वो एक अपने घर में रहते हैं तो रक्षा करते हैं कई जगह देखा है और कइ बार सुना भी है कि कहीं घरों में चोर आते हैं तो डॉगीज़ ही उनको रोक लेते हैं या फिर कई लोग कहीं चोर ऐसे होते हैं जो डॉगी के भोंकने पर डर के भग जाते हैं तो ये हमारे घर की एक सुरक्षा है अगर हम रखते हैं और आप जब भी पालतू जानवर कोई वी हो आप पालते हैं तो उनसे आप इतना ज़्यादा अटेच हो जाते हैं उन से इतना प्यार करने लगते हैं कि वो आप को अपने ही परिवार का एक सदस्य लगता है और अगर आप अकेले रहते हैं और आप कोई पालतू जानवर पालते हैं तो फिर आप का एक अकेलापन दूर होता है क्योंकि अकेले रहने से कहीं दिमाग़ी और मानसिक बीमारियाँ भी आ सकती हैं पर आप पालतू जानवर रखते हैं तो वो आप एक दिन दो दिन और तीन दिन तो शायद आप काे वो नहीं अच्छा लगे बट एक समय के बाद आप उन से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते कि उनके बिना आप को अच्छा नहीं लकता है और आप उनकी ही देखभाल में उनके साथ रहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अगर आप को कोई दुख होते हैं तो वो आप उन्हें भूल जाते हैं तो जिस से आप मानसिक बीमारियाँ से दूर जा सकते हैं मानसिक बीमारियाँ नहीं हो सकती आप को और मैं तो ये बोलूँगी आख़िर में कि सब को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पालतू जानवर रखना चाहिए अपने घर में जिस से हम जानवरों की भी रक्षा कर रहें हैं ख़ुद के घर की रक्षा कर रहे हैं और अपने आप की भी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला मानसिक तनाव कहीं ना कहीं आप का दूर हो सकता है अगर आप अकेले रह रहें हों और आप कोई पालतू जानवर रकते हों तो वो आप का परिवार का एक सदस्य बन जाता है